میں اور میری بیوی حال ہی میں ماں باپ بنے ہیں اور اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارے گھر ایک پیارے سے بچے کی آمد ہوئی ہے جس کا نام ہم نے ایان رکھا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام ہمارے پاسپورٹ میں بھی شامل ہو جائے تاکہ آگے چل کر جب ہم اپنے خاندان کے ساتھ کہیں سفر کریں تو سب کچھ آسانی سے ہو سکے میں سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے پاسپورٹ کی تجدید اور اپڈیٹ کا عمل شروع کر دووں مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا پیپر ورک کرنا ہوگا شاید شاید برتھ سرٹیفکیٹ اور کچھ اور دستاویز درکار ہوں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کام بغیر کسی دیری کے مکمل ہو جائے تا کہ ہم اپنی فیملی ٹرپ کے لیے وقت پر تیار ہو سکیں مجھے یاد ہے کہ تم نے پہلے اپنے دستاویج اپڈیٹ کرائے تھے اس لیے سوچا کہ تم سے مشورہ لے لوں کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کون سے فام بھرنے ہوں گے اور آن لائن دستخط کا طریقت آن لائن درخواست کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کیا اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہوتا ہے یا واک ان بھی ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ارجنٹ سروس چاہیے تو وہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا اس نئے مرحلے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہر کام صحیح طریقے سے اور وقت پر ہو اور ویسے بھی جب زندگی میں اتنا بڑا اور خوبصورت بدلاؤ آئے تو اسے منوانے اسے منانے کے ساتھ ساتھ ذمے داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں تمہارے مشورے کا انتظار رہے گا